ओं दङ ओइ एसे एनै खामानि मावगासिनो दं आङो

ओंहाय सफैबायथ' आरो ए माबायाव माबा नायनोआ फांसन नायनोब्ला बेटारिफोरजों थांजागोन नामाथाय बे

ओं दे गोबाव नायबोनसैथ' आरो ज' थांगोन दे ज' थांगोन फांसन मोसानाय नायबोनसैथ' आरो फांसनाव बैसागुआवनथ'हाय माइब्रानि जौ संखाबाय इखौनो लोंनानै नायनसै बाल फांसन मोसानाय मानाय नायनसै फांसन नायगोर नांसिगोनना

बैसागुआवनथ' सानबैसे बेरायनाय जायोथाय मोजाङै मोजां लोङै जायै फरथि हगरनांगौहाय बैसागु बोथोरखौ बोसोर गोदान फैबायना बोसोर गोदानाव मोजाङै माबालांनांगोन आरो

दख'ना गोदान बायखादो माबायाव बैसागुआव गाननो गस्ला गोजा बायखा आहाथ' बायनाय जायाखै माला बायनाय जायोथाय फैसायानो

सोरबा सोरबा थांगोनदां ने ओइ गामिनिफोरखौबो एसे लोगो लादेरदो ज' थांसै दे दे दोनदो